जिस बेल्लै अगर में रुट्टी बनानी होऐ ते अस केह् करने आं पूरी रुट्टी बनाइयै सारे दाल सब्जी जो बी बनानी बनाइयै अस पूरी इक तेआर करियै रुट्टी ते ओह्दे बाद अस थाली च पान्नें आं भी अपने अस थाली च पाने दे बाद भी उसी लेइयै इष्टदेवता जेह्का साढ़े जित्थै रक्खने होन्ने उत्थै जन्ने आं अस पैह्लें उ'नें ई भोग लान्ने आं उ'नें ई भोग लानें शा पैह्लें अस कोई बी घरै च साढ़े च रुट्टी निं खंदा ऐ जिसलै बी होऐ सवेरे शामी दोनों टैम दोनों टैम अस इ'यै भोग लाइयै रुट्टी खन्ने आं जिसलै में अगर रुट्टी खानी होऐ ते में बी सारें कोला पैह्लें अपने इष्टदेवते गी भगोआन गी मत्था टेकियै ते ओह्दे बाद गै अस भोग जेह्ड़ा भोग लाई लैन्ने इ'यां कदें बी मतलब में अज्ज दिन तक में कदें भी इ'यां रुट्टी नेईं खाद्धी भगोआन गी पैह्लें सारे घरै दे कोई बी बंदा इक घरै दा जाइयै भोग लांदा ते रुट्टी खंदा ते अगर में जिसलै रुट्टी खाना होंदी तां अस रुट्टी तां गै खन्नें आं कि जिन्ने चिर भगोआन गी असें मत्था नेईं टेकेआ भोग नेईं लाया ते उस देवते गी याद नेईं कीता ते ओह्दे बाद गै अस इक मिंट दा उसी भगोआन गी याद करियै ओह्दे बाद गै अस